लता मंगेशकर के गाने हमारे घर में सब लोग पसन्द करते मेरे मम्मी पापा दादा वादा सब लोग सुन और मेरे मम्मी ओपा सब लोग सुनते होते थे तो दादा लोग हैं वह भी सुनते हैं उनके पुराने गाने उन्हें बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे भी उनके गाने बहुत ही अच्छे लगते हैं जब मेरे पापा को थोड़ा रिलैक्स फ़ील कभी छुट्टी ओट्टी होती थी ना तो उनका गाना लगाकर सुनते होते थे साथ में चाय पीते थे उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है लता मंगेशकर के गाने इतने प्यारे और इतने अच्छे हैं ना इतने सुरीले हैं वे जितनी सुन्दर थीं उतने सुन्दर उनके गाने भी थे वह बहुत ही अच्छी लगती थीं और उनके उससे अच्छा वे गाना बहुत अच्छा गाना गाती होती थी उनके गाने हमारे घर में सब लोग सुनते थे इतना उनके गाने इतने अच्छे औ परफ़ेक्ट होते थे उनके पुराने गानों को उठाकर अभी नए में भी गाया जाता है अभी भी उन्हें बहुत याद किया जाता है बहुत ही अच्छे और सुरीले गाने गाती थी बहुत ही प्यारा गाना गाती थीं एक दम मन को मोह जाता था उनका गाना बहुत ही अच्छे तरीक़ए से गाती होती थी अब के टाइम में नए में तो अरिजीत सिंह हैं उनका उनका भी गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वह भी हर एक गाना उनका हिट पर जाता है बहुत ही अच्छा गाते हैं उनकी आवाज़ इतनी प्यारी मधुर है बहुत उनका वे भी बहुत ही इस्ट्रगल उन्होंने किया है हं इतना अच्छा गाना गाते हैं बहुत ही बढ़िया गाते हैं जैसे नेहा कक्कड़ हो गई नेहा कक्कड़ भी बहुत अच्छी हैं उनका अनुमान बहुत अच्छा है ख़ुशमुख हैं बहुत अच्छी लगती हैं बहुत प्यारी लगती हैं उनका गाना भी बहुत अच्छा है वे हर एक गाना बहुत ही अच्छे से गाती हैं देखने में उनका गाना मुझे बहुत ही नेहा कक्कड़ मेरी पसंदीदा सिंगर हैं लता मंगेशकर हो गई अजीत अरिजीत सिंह हो गए मेरे भाई बहन हैं वे भी इनका गाना सुनते हैं उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगता है हमने तो इनके कई गानों पर डान्स भी किया है इनके नेहा कक्कड़ के गानों पर अरिजीत सिंह का गाना तो थोड़ा स्लो होता है उनका गाना सारा गाने अच्छे लगते हैं बहुत ही मतलब उनो बहुत ही अच्छा वे गाना गाते हैं लता मंगेशकर मैम हो गईं उनके भी गाने बहुत अच्छे लगते हैं हमें वह पुराने टाइम में और अब में उनका मुक़ाबला कोई नहीं कर सकता उनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी इतनी प्यारी थी कि जो भी सुनता मा दम